हाँ मैं ऐसी जगह गया हूँ जहाँ की भाषा संस्कृति पूरी तरीके से अलग है वह जगह छिंदवाड़ा क्षेत्र के पातालकोट की थी जहाँ पर जनजाति समुदाय रहता है वहाँ पर वह क्षेत्र से पहाड़ियों के बीचो बीच हैं और वह क्षेत्र बहुत ही सुन्दर था क्योंकि वह बहुत ही प्राकृतिक और प्राकृतिक था वहाँ पर अदिवासी समुदाय रहते हैं और अलग अलग वहाँ के गाँव में घर भी दूर दूर होते हैं जैसे कई दूरी दूरी पर गाँव घर बसे हुए हैं गाँव में एक गाँव में एक गाँव तो ऐसा था जहाँ पर एक या दो ही घर थे और वहाँ का खाने में भी मोटा अनाज खाते हैं हम लोगों ने वहाँ पर मक्के की रोटी खाई थी और छोटे चेरी टमाटर की चटनी खाई थी वहाँ का खाना भी बड़ा स्वादिष्ट लगा था वहाँ की संस्कृति भी अलग है वहाँ के पहनावे भी अलग हैं और हम हम हमने उनसे बातचीत हमारे पहचान वालों के द्वारा की क्योंकि वो हमें भाषाओं का बता रहे थे वह उनकी भाषा को सुनकर हमें हिन्दी में बता रहे थे